सानस्रिनाय सानस्रिनाय गेलेनायखौ आं मोजां मोनो क्रिकेट गेलेनायखौ आं मोजां मोना ट्रेकिं बायदि गेलेमुफोरखौ आं मोजां मोना सानस्रिनायखौ आं मोजां मोनो दै जोंनि गामियाव दैमा दङ बे दैमाखौ जों उन्दैनिफ्रायनो बे दैमायाव जोङो दुगैबोदों बे दैमाया दैज्लांआव गिदिर जायो जोङो बे बे दैखौ जोङो सानस्रिनानै हरै हरै रुगुंनिफ्राय हरै रुगुंसिम जोङो बारो बे दैआव दालांबो गैया बे बे दैआ बै दैखौ बेबादिनो सानस्रिनायजों बारो